ہیلو جی سر میں ٹریول ایجنسی سے بول رہا ہوں آپ بتائیے جی دلی کا ٹور کرانا ہے سر ہمارے پاس دو تین طرح کے پیکیج ہیں اس میں ایک پیکیج ہمارا یہ ہے کہ فائیو نائن ٹو فائیو کا پیکیج ہے ہمارا کہ ہم صبح نو بجے لے کے جائیں گے آپ کو پانچ بجے ہم آپ کو لا کے ڈراپ کردیں گے ایک ہمارا فل ڈے کا پیکیج ہے صبح نو بجے سے لے کے رات کو گیارہ بجے تک کا جو صبح ہمارا نو سے پانچ کا پیکیج ہے نا سر اس کے اندر ہم آپ کو انڈیا گیٹ دکھا دیں گے اس کے پاس جو ہے راشٹرپتی بھون جو ہمارا نیا راشٹرپتی بھون جو بنا ہے ہمارا وہ دکھا دیں گے اس کے بعد آپ کو تھوڑا سر سی پی کا درشن کرا دیں گے سی پی میں بہت اچھی جگہ ہیں وہاں پہ اپنا کھانا پینا کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو جو ہے وہاں سے ہم نیو ڈلہی کا ریل وے اسٹیشن دکھا دیں گے بہت اچھی جگہ بنی ہوئی ہے وہ جو باہر سے آ رہے ہیں وہ بھی ایک ایک ٹورسٹ کی طرح سے گھوم سکتے ہیں اور جو سر نو بجے سے گیارہ بجے تک کا ہے نا سر اس کے اندر ہم آپ کو پھر یہ سب چیزوں کے ساتھ ہم آپ کو لے جائیں گے اب قطب مینار بھی اور قطب مینار گھمائیں گے قطب مینار کے پاس جو ہے وہاں پہ ایک بہت اچھا ریسٹورینٹ ہے جی ہم آپ کو ڈنر ارینج کر دیں گے آپ کا وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم آپ کو ایک چیز اور دکھائیں گے یہاں پہ ایک مال جو بنا ہے نیا ابھی نوئیڈا کے نزدیک میں وہاں پہ آپ کو ہم وزٹ کرا دیں گے اور سر ہماری نائن ٹو فائیو کا جو ہمارا پیکیج رہے گا نا اس میں ہم آپ کو دیں گے ایک ارٹگا دیں گے ارٹگا میں سیون سیٹر رہے گی سیون پیپلس آپ اس کے اندر بٹھا سکتے ہیں ہمارا ارٹگا کا چارج ہمارا رہے گا ٹونٹی ٹو روپیز پر کلو میٹر اور اس کے بعد جو ڈرائیور کا رہے گا پانچ سو روپئے وہ لے گا ایک دن کے اور سر ڈرائیور کا لنچ اور ڈنر آپ کے ہاتھ آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے ساتھ کرے گا جی اس کے ساتھ ہمارا جو ہے نا جو لاسٹ میں بل بنے گا ٹول وول سب لگا کے ہم آپ کو بھیج دیں گے جو ہمارا صبح نو بجے سے گیارہ بجے تک کا جس میں میں آپ کو نوئیڈا بھی وزٹ کرا رہے ہیں سر بارہ لوگ ہیں تو سر بارہ لوگ میں جو ہے نا بارہ لوگ میں ہم آپ کو ٹریولر دے سکتے ہیں جی جی جی ہم وہاں اس کو ہم آپ کو ٹریولر دے سکتے ہیں ٹیم کی کیپسٹی ہوتا ہے جی جی سر اس کا چارج جو ہے ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ کو جانا کب ہے تو آپ ورکنگ ڈیز میں جا رہے ہیں منڈے ٹو فرائی ڈے میں تو اس کا چارج کم رہے گا اگر ویکینڈ میں جا رہے ہیں سٹرڈے ٹو سنڈے میں اس کا چارج زیادہ رہتا ہے ویکینڈ میں جانا چاہتے ہیں تو سر ویکینڈ میں ہمارا چارج تھوڑا زیادہ رہتا ہے لیکن ہم آپ کے لیے کم کر دیں گے چارج آپ جو ہے آ کے یہاں پہ ہمارا جو شاپ ہے یہاں پہ آ کے بات کر لیجیے کچھ ایڈوانس جمع کرا دیجیے اور پک کہاں سے کرنا ہے آپ کو آپ کو آپ کو لینا کہاں سے ہے دریا گنج سے لینا ہے سر نزدیک میں ہی ہمارا آفس ہے کشمیری گیٹ پہ کشمیری گیٹ میٹرو اسٹیشن کے نیچے سے آپ جب رائٹ جائیں گے پانچ سو میٹر کی دوری پہ آپ کو ہماری شاپ دکھ جائے گی آپ وہاں پر آ کے باقی ڈیٹیل لے سکتے ہیں ہمارا تو سر آپ آنے سے پہلے مجھے تھوڑا ٹائم دے دیجیے آج میری دو میٹنگس ہیں مجھے جو ہے ایک باہر سے میرا جی ہاں آپ بتا دیجیے گا مجھے جی سر اور تھینک یو